बसर मल ॿुधीराम मेवलचंद सुदाम चांदवानी राम कृष्न अडवाणी मेहक लालवाणी प्रकाश मेघवाणी कृपाल मेघवाणी रमेश बालाणी हरीश ओखाणी पुर्षोतम केशवाणी भीखचंद लखमानी शांता वाधवाणी सुदाम पंजवाणी रमेश लाल हरीश मुखरेजा वाशूदेव प्रेमचंदानी हरीश मेघानी राजेश साधवाणी माला कृपलानी अजय खेत्री ॿुधल दास मेघवाणी